دہلی میں مختلف یونیورسٹیز ہیں جیسے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے دہلی یونیورسٹی ہے جواہر لعل یونیورسٹی ہے اور اسی طرح دہلی یونیورسٹی میں مختلف کالجز ہیں تو اس میں داخلے کے جو عمل ہوتے ہیں یہی اب تو سی یو ای ٹی کے ذریعے فارم بھرا جاتا ہے تو سی یو ای ٹی کے ذریعے فارم بھریے ایک این ٹی اے ایگزام کنڈک کرواتی ہے ایگزام منعقد کروانے کے بعد آپ کو پھر یونیورسٹی کی کاؤنسلنگ فارم فل کرنی پڑتی ہے پھر وہ فارم فل کیجیے اس کے آپ انتظار کیجیے جب یونیورسٹی اپنا اپنا کٹ آف جاری کرتی ہے جیسے جے این یو کا کٹ آف ہائی ہوتا ہے کافی ابھی اس سال جو ایم اے اردو کے لیے بچوں نے پیپر دیا تو کافی کٹ آف ہائی جانے کے چانسز ہیں تو اس طریقے سے یہ عمل ہوتا ہے اور پھر اس میں داخلے ملتے ہیں اور جہاں تک تقاضے کی بات ہے تو بس آپ امتحانات پاس کیجیے چاہے آپ کسی بھی اب تو خیر یہ بھی نہیں رہا کہ آپ اردو سے ہی گریجویٹ ہوں آپ کسی بھی اس سے اسٹریم سے گریجویٹ ہیں بس آپ انٹرنس ایگزام داخلہ امتحان دیجیے اور اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو فل فل کیجیے مکمل کیجیے اور پھر آپ آگے بڑھیے اور آپ کا داخلہ آسانی سے ہو جائے گا